नहीं मैं कुछ संगीत वाद्ययंत्र नहीं बजाती हूँ पर मुझे सीखना जरूर है वाद्ययंत्र सीखना जरूर है जैसे कि गिटार वाद्ययंत्र सीखना जरूरी है कौशल सीखना जरूरी है और एक ढोलक बजाना सीखना जरूरी है ये सारे वाद्ययंत्र मुझे बजाना सीखना है ये इनको बजाने का मेरा बचपन से सपना है और शौक भी है कि इनको बजाना मैं सीखूं पर मैंने अभी तक वाद्ययंत्र नहीं बजाया एक बार भी नहीं बजाया ना ही उसको सीखा है परन्तु सीखना है वाद्ययंत्र को सीखना है क्योंकि गिटार बजाते हैं तो उसकी धुन मुझे बहुत अच्छी लगती है गिटार की बहुत मस्त लगती है जब बजाते हैं तो ऐसा मन करता है कि बस झूम उठूँ उसमें उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और ढोलक भी बहुत अच्छी मतलब ढोलक बजाता है तो उसमें भी पैर ऐसे उठते हैं थिरकते हैं पाँव झूमने का मन करता है नाचने का मन करता है ऐसे ही इसीलिए मेरा भी शौक है वाद्ययंत्र सीखने का किसी सीख के मैं भी बजाऊँ उनको और फिर पता चले कि मैं कैसा बजाती हूँ अच्छा बजा पाती हूँ या नहीं बजा पाती हूँ इस तरीके से मुझे संगीत वाद्ययंत्र सीखने का शौक है और सीखने के बाद उसको बजाना भी है बजाना भी कैसे होता है वो भी समझना है कि हाँ खुद बजाते हैं तो कितना अच्छा अनुभव होता है हाँ कि हमें वाद्ययंत्र आता है गिटार बजाना आता है ढोलक बजाना आता है सारे वाद्ययंत्र बजाना आता है ऐसे वो तो सीखना भी आता है ऐसे ही एक ढोलक है गिटार है और इसी तरीके से दो वाद्ययन्त्र मुझे बजाना सीखना आना चाहिए